हैलो हाँ हाँ मैम श्रीराम ट्रेवल एजेंसी की मालकिन बात बताइए ना मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ हाँ मेडम आपको बैतूल से उज्जैन घूमने के लिए जाना है आपको कब जाना है मतलब आप लोग कुल मिलाकर चार लोग हो है ना अच्छा बारह जन बारह फरवरी मैं चेक कर लेती हूँ मैडम उस तारीख बुकिंग तो नहीं है हाँ हाँ मैम मिल जाएगी आपको आपको छोटी कार की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप चार लोग हो तो छोटी कार में हो जाएगा जी मैडम ए सी वाली भी है नॉन ए सी भी है आपको अगर ऐ सी वाली चाहिए तो हम आपको ए सी वाली दिला देंगे अगर आपको नॉन ए सी वाली चाहिए तो आपको नॉन ए सी दिला देंगे मैम लगभग दस हज़ार में आपकी हो जाएँगी बुकिंग मैम हम लोग हमारे साथ में गार्ड भेजेंगे आपको जहाँ जहाँ घूमना है वहाँ आस पास की जगह वो आपको घुमा देगा पर गार्ड के जो चार्ज हैं वह थोड़े अलग से लगेंगे मैम एक हज़ार रुपये लगेगा गार्ड का अलग से मैम पर डे का लगेगा ल गाड़ी का तो आपको दस हज़ार रुपये ही लगेगा पर गार्ड का आपका पर डे का एक हज़ार रुपये लगेगा नहीं मैम इसके अलावा तो नहीं हो सकती पर हम आपके मतलब आपको सर्विस बहुत अच्छी देंगे हमारी गाड़ी में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ठीक है मैम मैं कर देती हूँ बारह तारीख में बुक कर दूँ ना ठीक है ना मैडम ओके ओके ठीक है मैम थैंक यू मैम